हलो भैया आपके पास मारीगोल्ड फ्लावर फूल है क्या अभी अच्छा क्या रेंज में है अच्छा भैया मुझे अगर दस फूल चहिए तो आप कुछ कम कर दोगे उसमें हाँ भैया वो तो बात ठीक है आपकी लेकिन मैं ज़्यादा लूँगी न तो उसमें आपको थोड़ा तो डिस्काउंट करना ही पड़ेगा न क्योंकि मैं एक फूल लेती तो बात अलग रहती थी अब मुझे दस फूल चहिए तो मुझे उसमें थोड़ा डिस्काउंट तो चहिए न अच्छा और फूल आप फूल बता दीजिए मुझे किस टाइप के कैसे हैं थोड़े अच्छे चाहिए वो खिले खिले से अच्छा मुझे मारीगोल्ड फूल चाहिए ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए आप मुझे एक बात बता दीजिए आप है ना मैं देख लूँ थोड़े हाँ हाँ अच्छा मुझे ये बड़े वाले ही फूल चाहिए भैया मुझे दस फूल चाहिए थे अच्छा भैया आप कुछ ज़्यादा रेट बताए हो क्योंकि मुझे बाहर की दुकान में तो वो ज़्यादा मतलब कम बता रहे थे आप कुछ ज़्यादा बता रहे हो यही फूल यही कंपनी के थे भी अच्छा हाँ अच्छा तो भैया आप थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए और मुझे दस फूल दे दीजिए नहीं तो अच्छा डिस्काउंट तो चलो ठीक है आप पेक कर दीजिए मुझे दस फूल ठीक है

ठीक है भैया धन्यवाद भैया थैंक यू